खेतीके अथीमे जे हइ से बहुतो तरहके एहन छलै पहिला समयसे पहिलामे जे हइ छै बड़दसे होइ छलै खेती आब टैकटरसे होइ हइ बहुतो आदमी एहन छथिन जे खेती करैमे भी सकसका जाइ छथिन टैकटरसे जोताइ कोड़ाइ छै हेँ हेँ आओर जिनका हर तऽ अपन करै छथिन जिनका अपन टैकटर हन हर बेबस्था हन आओर बहुतोके एहन अइ जे नहि अइ बेबस्था गरीबी तऽ हैए हइ गरीबी जिनगी जे हइ से चलिए रहलै हइ गामघरमे आओर जेना ई हइ खेतीमे खेतीमे जे हइ मानि लिअऽ जे खेतीमे पहिले हर जोताइ छलै दुइ दुइ दिन लागि जाइ छलै पाँच कट्ठा खेतमे तैआरी करैमे कोदारिसे आड़ि कोना करैमे आब टैकटरेसे कएलक आड़ि कोना पकड़ि लेलक घुमाके झाइल हइ झाइलोसे जोति देलक आओर जे हइ से खाद पानी जिनका जतेक होइ हन से दै छथिन जकर नहि होइ हइ जकर कमो दऽ कऽ कएलहुँ जेहन जकर जे हइ तेहन होइ हइ खेतीमे काटैके समय आएल तऽ काटैमे जे हइ से मशीन चलि गेलै हँ पहिले हाथसे काटै छलै आब मशीनसे काटै हइ आओर मशीनसे काटै छै खाली धाने निकालि देलक थ्रेसरसे धान निकालि देलक गहूमके गहूम निकालि देलक भुस्साके जे होइ छै अथी दौनी कऽके भुस्सा निकालि देलक किसानके तऽ आब हाथवला तऽ काम नहिए हो रहलै हँ पहिले दौनी होइ छलै एकठामके खूट्टा गाड़ि दै छलै आदमी बड़का बड़का दस हाथके ओहिमे पाँचगो दसगो बड़द आनिके आओर नचाके जे हइ से नचबैत रहै से नचबैत घुमबैत घुमबैत ओ खूड़ीसे जे हइ से धान आओर गहूमके तैआरी कऽ दै छलै आब जे हइ से मशीनसे भऽ जाइ हइ आओर सभके पइसाके एक भऽ गेलै पइसासे जे जे हइ जेना जे पइसा रहल तऽ तकरा भेल नहि भेल जकरा मजबूरी जे अपन लिखल से अपन कएलक हाथो आरसे थुड़ि थाड़िके एखनहु आदमी खाइ हइ